میں ایک اچھا فوٹوگرافر ہوں اور فوٹو کھینچنا میرا شوق ہے اور میری ہابی ہے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں فوٹوگرافی کے میدان میں اپنی پڑھائی کروں گا تاکہ میں ایک اچھا اور پروفیشنل فوٹوگرافر بن سکوں آجکل شادیوں کے اندر فوٹوگرافی بہت مشہور ہو چکی ہے اور ہر کوئی اپنی شادی کی ویڈیوگرافی بھی کروا رہا ہے اور فوٹوگرافی بھی کروا رہا ہے تاکہ اپنی شادی کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکے اس طرح سے شادیوں میں آجکل فوٹوگرافی کا الگ ہی فیشن چل رہا ہے اور لوگ اپنے فون سے بھی سیلفی لے کر شادی میں فوٹوگرافی کے کلچر کو آگے بڑھا رہے ہیں